औ आङो जुलि बसुमतारि बुंदों औ आङो नोंजोंहाय डान्स क्लास लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नोङो फिसखौ बिसिबां लागोन ए आत्सा जागोन दे सुनिबार रबिबार बन्द' आङो हारसिङै लागोन ओमफ्राय माने आं सिगाङाव मोसाखायोमोन नालाय ओमफ्राय बिनिफ्रायो आङो दायो मोसानो एसे गोसो जाफिनदों आरो बिनि थाखायनो नोंजों डान्स क्लास लानो नागिरदोंमोन

औ जागोन सार ओमफ्राय एडमिसन डेटआ जागासिनो ना आं आं होमब्लालाय आङो बे सप्तानि गेजेरावनो लाफैनोसै